हेलो हाँ सर नमस्ते सर वह क्या है कि मैं अपने ही कॉलेज का वह क्या है अध्यापक हूँ सर वह वह मैथ पढ़ता हूँ तो सर बच्चे है न थोड़ी शिकायत कर रहे थे अपने बारे में कि सर आप थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ाते हो और टाइम पर क्या है नोट्स वगैरह भी नहीं देते हो और जो सोर्ट ट्रिकें होती है न मतलब कुश्चन को जल्दी से जल्दी हल कलने का तो वह नहीं पढ़ाते हो इस तरह से कुछ शिकायत कर रहे थे सर बच्चे तो सर मुझे तीन साल हो गए हैं हाँ सर वह क्या है कि ट्वेल्थ क्लास के किए थे बारहवीं का सर वह कुछ ही बच्चे किए थे उसमें से जो हैं पाँच या दस बच्चे तो कुछ ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं और बाकी जो है कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो तारीफ भी करते हैं वह बत बताते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं वह पता नहीं उनको कैसे समझ नहीं आता हूँ मैं उनको बहुत ही समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से उनको द दोबारा दोबारा भी बताता हूँ फिर भी वह कुछ है जो वह बोल रहे थे कि सर थोड़ा और आप अच्छे से पढ़ाएँ थोड़ा जल्दी सोर्ट के हिसाब से जो जल्दी हो सके कुश्चन उसके हिसाब से तो ऐसा बता रहे थे वह हाँ जी जी जी सर बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा यह सबसे अच्छा आईडिया है सर आपका जो है बिल्कुल अच्छा सोचा है सर आपने इसमें क्या है कंफर्म भी हो जाएगा बिल्कुल जो है वह बच्चे हैं कुछ मतलब किस तरीके से मतलब अच्छा ज़्यादा कुछ है या फिर नेगेटिव में ज़्यादा कुछ है बुरा में तो इस वजह से यह भी है सर यह भी मैं सोच रहा था इसी के लिए तो सर इसमें मैं जितनी भी मेरी तरफ से कोशिश होती है मैं उनको अच्छे से पढ़ाने की समझाने की कोशिश करता हूँ फिर भी जो कुछ हैं बच्चे हैं वह इसी तरह से शिकायत करते हैं तो मैं उनको सोच रहा हूँ उनको डबल क्लास के लिए भी बोला हूँ मैंने तो वह मान नहीं रहे हैं तो आप ही बताएँ सर उनके बारे में कुछ जी जी सर ओके सर यही मुझे जानने था सर इसी के बारे में बात करनी थी हाँ ठीक है सर ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद